राजस्थान जी कला ऐं संस्कृति राजस्थान जी पहचान आहे हिन संस्कृतिअ खे वाधारो ॾियण में घणेई शयूं हिनजो साथ ॾेई रहियूं आहिनि हिन में हिक नालो आहे हिते जा आभूषण गहना जेका हितेजी पहचान आहिनि कुझु आभूषण प्रमुख आहिनि जीअं त बॉडलो नथ आण चूड़ा ॿियों नालो आहे चमड़े जी कढ़ाई चमड़े जी जुतियूं बैग कंटेनर टोपियूं चमड़े जा मथां कढ़ाई वर्क कांच मोती बि लॻाईंदा आहिनि ऐं कढ़ाई लाइ घणेई त चमकीले रंगनि जा कपिड़ा बि कमु में आणींदा आहिनि हिते ऊठ जे चमड़े सां घणेई उत्पाद बि ठाहिया वेंदा आहिनि हिते टेराकोटा जो कमु बि घणेई मशहूर आहे ऐं जयपुर जी ब्लू पोर्ट्री बि चङी मशहूर आहे राजस्थान में खाइणु पीअणु घुमणु आभूषण ऐं बैग बस्ता इहे सभु शयूं ॾाढियूं ॾाढियूं मशहूर आहिनि हितेजी ठाहिणी जीअं लाख जा चूड़ा ठाहिण हू सभिनी खां अलॻि आहे हिते जो कमु चङो ई पसंदि कयो वेंदो आहे ऐं विदेशनि जा माण्हू बि हितां खां ई शयूं वठी वठी वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजे देश में माण्हुनि खे ॾेखारींदा आहिनि आकर्षित थींदा आहिनि ॾाढा ऐं पोइ जॾहिं उहे बि ॿियां बि घुमण ईंदा आहिनि त हितां इहो सभु सामानु वठी वेंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि शहर में अलॻि अलॻि सुठी सुठी शयूं सुठे सुठे नमूने ठाहियूं वेंदियूं आहिनि